हैलो नमस्ते बस ठीक तुस सनाओ मड़ो थुआढ़ा केह् हाल ऐ असें थोह्ड़ा जेह्का नंबर ऐ ना ओह् सर्च कीता अग्गें पिच्छें कुदै कुसै कशा मंग्गेआ की असें ई जाना घुम्मनै आस्तै ट्रैवलिंग आस्तै अस उधमपुर रौहने असें जाना हा असें जाना हा घुम्मनै आस्तै ते असें तीन चार हा तीन तिन चार दिनें आस्तै मतलब सत्त अट्ठ दिनें आस्तै असें प्लान बना दा हा की असें उत्थें घुम्मनै ई अस असें चार पंज बंदें जाना बिज़नेस गड्ढी ठीक ऐ ते तुस सनाओ खर्चा निं जादा पौग असें ई किन्ने तक्क पेई जाह्ग असें ई तां अस मतलब साढ़ा बजट ते दस्सो निं अस किन्ना करी सकने अस साढ़ा बजट ऐ की अस अट्ठ ज्हार तगर करी सकने अच्छा गल्ल करियै सनागी अंऊ तुसेंगी ठीक ऐ ठीक ऐ